ہیلو آپ ٹرانسپورٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میں نے آج آپ کے ایجنسی کے ذریعے ٹیکسی بک کی تھی اور مجھے کرایہ پانچ سو طے تھا لیکن پھر ٹیکسی لی تو ڈرائیور نے مجھ سے اضافی پیسے مانگ لیے حالاںکہ کرایہ پہلے ہی طے شدہ تھا میں نے اس سے بتایا کہ کرایہ پانچچ سو تھا مگر اس نے پھر بھی مجھ سے مزید پیسے مانگے جی میں آپ کو گاڑی کے نمبر پلیٹ اور ڈرائیور کا نام بتاتا ہوں میں نے اضافی پیسے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایجنسی سے بات کروں گا شکریہ میں مزید معلومات کے لیے آپ کے کال کا انتظار کروں گا